हमसभ आब भोरे भोरे सभगोटे पहिने पिबयमे चाय पिबैत छी बनबैत छी चाय पिबैत छी सभगोटे मिलि कऽ ओकर बादमे ठण्ढा गरमके सीजन रहैत छै तहन चिन्नीवला शर्बत पीबैत छी ओहिमे नीम्बू डालि कऽ ओकर बादमे से आमके सीजन अबैए तहन आमक जूस बनाबैत छी सभपरिवार मिलि कऽ पीबैत छी ओकर बाद वैशाख मास अबैए तऽ बेलके उपलब्धि हमरासभकेँ अइ तऽ बेलक शर्बत पीबैत छी सभपरिवार मिलि कऽ पीबैत छी आमके सीजन तऽ भइए गेल गाम घरमे केराके सेहो अइ हमरासभके उपलब्धि तऽ केरामे दूध मिला देलहुँ काजू मिला देलहुँ किसमिस मिला देलहुँ ईसभ आ मिक्सीके सेहो उपलब्धि अइ तऽ ओहि मिक्सीमे पीसि कऽ सभगोटे सेहो पीबैत छी केराके जूस आ नीको लगैत छै ने पीबयमे नीको लगैत छै फायदो केलक एहन कोनो गरफायदावला चीज हमसभ नहि बनबैत छी पीबयमे